सोर बुंदोंमोन औ औ औ औ दे दे औ औ औ सोलोंथाइनि सायाव औ दे अ माबा एन इ पि नि सोमोन्दै आथिखालावथ' एन इ पि खौ खालामनायाथ' फ्राय सोलिबायानो दा बेवहाय जोंना एन इ पि नेम बादिब्ला बे सान्नाय आरो मेठस मेठस इंलिस आरो सचेल बे मोन्थामनि सायाव फ्राय सरकारा गोबां नाजागासिनो दङ जाहाथे माने उन्दैफ्रा बेफोरखौ रोंनानै जाहाथे आरो गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोआव जौगालांनो हायो बेफोरखौ लानानैनो दा निउ पलिसि इडुकेसना सिन्था खालामगासिनो दं आरोखि दा फ्राय इयुसबो जाबाय बाहायबायबो बेखौनो बाहाय होगासिनो दं आरो दाथ' जोंनि सान्नाय मथेब्ला दानि गोदान पलिसिजों गथ'फ्रा बांसिन गाहामै माने जौगानो हागोन आरोखि दा सान्नानै नाय आथिखालाव गथ'फोरा गोबां स्टार मार्क लानानै गोबां मोजां मोजां डिसटिंसन लानो हाबाय स्टार लानो हाबाय गोबां बिदि दंसै आरोखि आथिखालाव मानो होनबा बे मानि थाखाय जादों दानि एन इ पि नि थाखायनो बेयो जादों होन्नानै जोङो दा हमनानै लानांगौ आरोखि बेखौथ' आथिखालाव फ्राय मोजाङै जोङो नटिपिकेसन मोनथ'नाय जायाखै माने बुंगासिनो दङ आथि देग्लायनिफ्राय ओइस एल एस सि एगजामा जानाय नंला होन्नानै बुंगासिनो दङ नाथाय बेखौ दिनैसिम जों कनफर्म बुंनो हायाखै आरोखि

दे होनबा